गाँमसँ गाँमसँ जीजा आएल परमानस्थान केना होइ छै सुनाबै छी पहिने आएल दुआरि पर तऽ पानि लए कऽ गेलहुँ एक लोटा पानि लए कऽ गेलहुँ जीजा पैर धोए ला चलऽ घर तऽ पैर धोलक घर आएल बिछना बिछा देलहुँ जाजिम बिछा देलहुँ बैठल ताहिके बाद गेलहुँ चुल्हि लग चाय बनेलहुँ चाय देलहुँ नास्ता कैलकै नास्ता करैके बाद तब खाना बनेलहुँ दालि भात सब्जी पापड़ तरुआ ओहिके बाद पानि आनि कऽ खाना देलहुँ खैलक खाइके बाद खाइके बाद खाना फेन लेट गेल लेटयके बाद जाइ छि साली जीजा रहि जा जीजा रहि जा नहि रहबा साली ओ घर गेल ओकरा जाइके लिए लए जीजा खैहऽ पिहऽ